गोंयांत तशें हेल्थ कॅर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे पैकी आसात आमकां तशीं हॉस्पिटलां पळेत गेल्यार एक्ससेस खूब बरो आसा आतां म्हपशेशानूच आमकां पळेत जाल्यार आमकां कितलीशींच हॉस्पिटलां गोरमेंटान ह्या हाजेर खूब बरें काम केल्लें आसा म्हापशांत पळेत जाल्यार डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आसा मागीर बांबोळें आमचें गोवा मेडिकल कॉलेज आसा मागीर डावन सावथ मडगांव गेली जाल्यार थंय आमकां सावथ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आसा अशें करून हेल्थ कॅर आनी हेल्थ कॅर वर्क्सूय दोतेर नर्सी ह्योय आमकां पाव सारकें आसा गोंयांत तरी पाव सारकें आसा आमकां ह्या बद्दल गर्वमेंटान खूब बरें पावल उचललेले आसात सो ताका लागून हाजेर गर्वमेंटान बरें काम केल्लें आसा जितलें आमचें पोपूलेशन आसा तितलें आमकां दोतोर नर्सी बिर्सी भर बऱ्या पैकी आसा